जियां अस दिखचै जेह्ड़ा साढ़ा भारत देश ऐ ओह् डाइवर्स डाइवर्स ऐ मतलब हर इक स्टेट दा अपना इक डाइलेक्ट ऐ अपनी इक लैंग्वेज ऐ अपना इक डिफरेंट कूजीन ऐ अपना इक डिफरेंट मतलब अलग इक किसम दा पैहनावा ऐ मतलब जिन्ना तुस अगर इद्धरूं पजांब च चली जाओ पंजाबी बोलङन फिर जियां हरियाणा च चली जाऔ हरियाणवी बोलङन इ'यां ही डिफरेंट डिफरेंट ओह् चीज अगर अस दिखचै ते ओह् साढ़ी जम्मू एंड कश्मीर च स्टेट च बी काफी लागू होंदी ऐ क्योकि साढ़ी विदेन द स्टेट बी साढ़ी बहुत ही डाइवर्सिटी ऐ अगर अस दिखचै साढ़ी मतलब मेन दो लैंग्बेजज जेह्ड़ी साढ़ी जे एंड के दियां ऐ इक ऐ डोगरी ऐ ते दूई ऐ कश्मीरी ठीक ऐ कश्मीर आह्ली साइड कश्मीरी बोलदे होर जम्मू दे लोक डोगरी बोलदे बट कहीं ना कहीं इं'दे च बी काफी डाइवर्सिटी ऐ ओह् कि'यां ऐ अगर अस जम्मू दे लोकें गी दिखचे उं'दी जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् होर किसम दी डोगरी ऐ हून इयै तुस थोह्ड़ी अग्गें प्हाड़ी अलाके च चली जाओ ते उंदी प्हाड़ी डोगरी ऐ ओह् ऐ एसी इन्नी टफ डोगरी ऐ ओह् किसे दे समझ च बी शायद नहीं आंदी ऐ क्योंकि अगर दिक्खचै तां साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी कहीं ना थोह्ड़ी बहुत पजांबी कन्नै जां फिर थोह्ड़ी बहुत हिंदी कन्नै मिलदी जुलदी ऐ कि जिसी बंदे गी डोगरी नेईं आंदी ऐ अगर ओह् फस्ट टाइम सुनै ते शायद उसी थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा ओह् समझी सकदा ऐ कि फलाना फलाना बंदा एह् एह् एह् चीज बोला दा ओह् बट अगर इ'यै चीज अगर अस प्हाड़ी दिक्खी लैचे ते प्हाड़ी जेह्ड़े लोक डोगरी बलोदे न ओह् इन्नी प्योर डोगरी बोलदे न कि कोई बी बंदा जेह्ड़ा दूए स्टेट तू आए दा दूई जगह तू आए दा ओह् शायद ओह् चीज समझी नेईं सकै होर फिर इ'यै गल्ल आई गेई एह् ते आई गेई लैंग्बेज दी गल्ल कपड़े पाने दा बी तरीका अलग होई जंदा उं'दे खाने बनाने दा बी तरीका थोह्ड़ा बहुत अलग डिफरेंट होई जंदा होर कहीं ना कहीं हून साढ़ी स्टेट ओह् अर्बन होर केह् आखदे उसी गांव च डिफरेंट गांव दा कल्चर गांव दा खाना गांव दा लैंग्बेज इज आल टू गेदर डिफरेंट जेह्ड़ी साढ़ी सिटी च बोली जंदी ऐ सिटी च काफी प्यो प्योर नेईं अस आक्खी सकदे बट ऐसी डोगरी बोली जंदी ऐ जेह्ड़ी थोह्ड़ी जेही पालिश डोगरी पालिश बी नेईं में वर्ड यूज करगी पालिश गल्त वर्ड यूज करी लेआ सारी में बोली सकगी कि मिक्स डोगरी जेह्दे बिच्च अस ज्यादातर वर्डस इंग्लिश दे यूज करा ने जां फिर हिंदी दे वर्डस यूज करने हून जियां अस वर्ड कंप्यूटर यूज करगे कंप्यूटर इक डोगरी वर्ड नेईं ऐ कंप्यूटर इज दा इंग्लिश वर्ड इ'यां ही अस यूज करगे बर्ड फ्रिज फ्रिज अगेन इंग्लिश वर्ड ऐ अस ओह्दा यूज नहीं करा ने आं कि उसी डोगरी केह् आखदे शायद साढ़े बच्चें गी बी नहीं पता होऐ बट बड़े सारे लोकें गी नेईं पता होना कि फ्रिज कंप्यूटर गी डोगरी च फोन एह् सब डोगरी च केह् आखदे न ते अस जेह्ड़ी डोगरी बोलने ओह् थोह्ड़ी मिक्स डोगरी बोलने आं पर अस अगर अस हायर एंड पर चली जाचै जियां प्हाड़ च रामनगर आह्ली साइड चली जाचै जां फिर अस उद्धर चली जाचै केह् आखदे उसी दूई बैल्ट च अखनूर दे बी अग्गें आह्ली पलांआला दी बैल्ट च चली जाचै उत्थे शायद ओह् प्योर डोगरी बोलदे न जी थैंक्यू बस आज इतना ही करो